आमच्या गांवां एक टुर्नामेंट जाता तो पंदरा ऑगस्टाक जाता तो म्हळ्यार फुटबॉल टुर्नामेंट आनी तातूंत आमकां आमचे पॉलिटीकल मेंम्बर्स आसात ते केन्ना केन्ना आदार दितात केन्ना केन्ना दिनात बीन आनी ह्या वर्सा आमगेलो टुर्नामेंटा पंचवीस वर्सां जाल्लीं आनी ताका लागून आमकां चडसो आदार मेळ्ळा तो म्हणल्यार लोकांलो आनी आमचे जे यूथ ऑथोरिटी यूथ आसा ते अशें करून दुसऱ्या गांवां भोंवपाक गेल्ले डोनेशना डोनेशना लागोन अशे करून शॉपांचेर आनी आनी कसले अशे करून दुसऱ्या लोकां फुड्या वचून आमचे पयशे एकठांय केल्ले तातूंत आमी अशे करून ट्रॉफी वा आनी ते कॅश प्रायज आसा ते स्पोन्सर केल्ले केन्ना केन्ना आमचे अशे को पोलिटीकल मेंम्बर आसतात ते आमकां आदार दितात ही हे टोर्नामेंटा आमकां फस्ट प्रायज कोणें स्पोन्सर केल्लो तशें लास्ट टायम आमकां आमच्या एम एल एन ट्रॉफी स्पोन्सर केल्ले आनी तशे करून आमचे जायते भाव भयण आसात ते आमकां आदार करतात आनी ते आमकां बरें दिसता तशें आमगेलें दुसरें म्हणल्यार आमकां ह्या टोर्नामेंटा आमकां जर्सीस स्पोन्सर केल्ल्यो आनी त्यो आमकां आदार जालो किद्याक नाजाल्यार आमकां पयशे काडून सगले जर्सी ऑर्डर करपाक पडटात पूण आमकां स्पोन्सर मेळ्ळें म्हण आनकूय मात्शे आदार जालो आनी तेसो आमकां जायतो लोक आमकां तशें आमकां जायतो लोक आमकां रिफ्रेशमेंट तशेंच जेवण जें आमकां आसता यूथ कित्याक हो टोर्नामेंट आमकां यूथ ऑर्गनायज करता आनी ते आमकां बरें आदार पडटा तशें म्हणल्यार आमकां आमकां म्युजिका आदार मेळटा कित्याक म्युजीक आसल्यार मातशें सगल्या जिवा बरें दिसता